جی ہمیں قانونی عہدے داروں وکیل یا پولیس سے آج تک ایسی کوئی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا ہے سبھی پنچایت والے اپنے کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور رہی بات پولیس کی وہ بھی آج کل اچھے طرح سے مقدمے کرتے ہیں اور جرائم کے وقت پہنچ جاتے ہیں اور افراد کو پکڑ کر تھانے میں لے جاتے ہیں اور وہاں ان پر مقدمے قائم کیے جاتے ہیں جی ان چیزوں سے ہمیں آج تک دقت نہیں ہوئی اور نہ ہی پولیس ہم سے کوئی رشوت خوری مانگتے ہیں ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے